सभिनि खां पहिरीं त असां उन खे डिटॉल सां साफ़ु कंदासीं हुन खां पोइ बैंडेज ऐं पटी लॻाईंदासीं ऐं ट्यूब लॻाईंदासीं जंहिं सां चोट वधीक गहरी न थिए